हलो हलो हा मां आशा ब्यूटी पार्लर मोस्ट वेलकम बिल्कुलु अचो हा हींअर डिस्काउंट हले पियो थो थर्टी पर्सेंट अथव वॾो बिल हूंदो त हुन में ई ऐड थी वेंदव न थर्टी पर्सेंट यानि वॾे बिल में वॾो थी वेंदव

हा त उन्ही में तव्हांखे ॿियो बि ऑफ़र मिली वेंदो हुन में जीअं थोरो सो वधीक थ्रेडिंग माण्हू ठाहिराए वठे हिकु ॼणो और मेनीक्योर कराए वठे पेडीक्योर कराए हिकु शइ हा हा कंहिं महिल बि तव्हां अची सघो था पिया होम सर्विस खपेव हो होम सर्विस अॼु मां ॿिया न न ठीकु आहे मां ॿिया पोस्टपोन करे छॾां थी पेई तव्हां वटि पहिले टाइम ॾियां थी पेई लेकिनि तव्हां घरु न घरु अचण में पोइ त थर्टी पर्सेंट न मिलंदव न त वरी एक्स्ट्रा सर्विस जेका ॿीं चीज अञा ऑफ़र घुरो थी त हू थोरी न मिलंदव और छा चइबो आहे कि कंवेंस बि मि मूंखे खपे वरी हा हा गाॾी मोकिलिजो बिल्कुलु हा गाॾी मोकिलिजो पोइ

जेको तव्हांखे सर्विस खपेव सभु मिली वेंदव तव्हांखे जी मां पाणि ईंदमि हा पाणि ईंदमि ठीकु आहे ठीकु शाबास अथव थैंक्यू हा ठीकु आहे मां हाजिर रहंदम ठीकु आहे ठीकु आहे लिखी वठां थी मां अच्छा हा हा उहो त नास्तो करे मां ईंदमि रोटी जी कोई फ़िक्रु न कजो तव्हां हा ठीकु आहे ठीकु आहे हा हा पार्लर ऐं मुंहिंजो घरु हिकु ई आहे साॻो ई आहे एड्रेस मुंहिंजो डी इक्किस सौ सोलह इंद्रा नगर ठीकु आहे हा हा ठीकु जय झूलेलाल